हँ हेलो सर प्रणाम सर हँ सर अपनेके परिवारिक बैकग्राउण्ड हमरा कनिटा चाही जी

जी

जी

आ आर आर सर अपनेके शिक्षा दीक्षा अपने कोन कोन कोन विद्यालयसँ सर सेवानिवृत भेल रहियै

जी जी आ अपने सर शिक्षा दीक्षा कतऽसँ ग्रहण कयने रहियै महीषीयेसँ

ठीक यऽ सर धन्यवाद